जी हाँ नमस्ते जी हाँ कौन कौन सी लेंगी आप पौधे

हमारे यहाँ के फूल हैं जो आप चाहो वो ले सकती हैं बिना

गुलाब गुलाब का फूल पचास रुपये का गमला समेत लोगी तो सौ रूपये का है सारे फूल यहाँ पर मिलते हैं जो अच्छा हो ले सकती हैं ये फूल ये गमले कितने फूल आपको चाहिए पेयर खाद भी खाद भी मिलती है सब मिलता है केवल कितने का गमले मे कीड़े उड़े ना हो फूल मे सब कुछ मिलता है जो आप लेना चाहती वो ले लो

ऐसा कुछ नही होता है

जो आपको लेना है वो ले सकती हैं चाहे जो भी फूल लें खाद डालोगे पेड़ मे उतना ही अच्छा पौधा होगा आपका जी हाँ पड़ती है कीड़े होते है तो कीड़े मार कीड़े मारने के लिए दवा पड़ती है हाँ कितने पौधे चाहिए कितने कितने पौधे चाहिए आपको

जी तो खाली पेड़ चाहिए या गमला समेत चाहिए तो मिल जाएंगे मिल जाएंगे आपको जी हाँ ले जाइए फिर बाद मे बात करते हैं जी